हाँ मैं पाँच दिनांक को जानती हूँ दस जनवरी उन्नीस सौ अस्सी ग्यारह फ़रवरी उन्नीस सौ बयालिस तेरह मार्च उन्नीस सौ पचपन अठारह अप्रैल उन्नीस सौ निन्यानबे उन्नीस अगस्त उन्नीस सौ नब्बे